हैरो सर क्या आप ओला से बोल रहे हैं जी मैंने आप के यहाँ से एक राइड बूक एक कैब बूक की ती जो मैंने बहुत टाइम समय पहले कि ती और वो अभी तक नहीं आई है मुझे बहुत ज़रूरी काम से एक मीटिंग से एक दो किलोमीटर तक दूर जाना है जो मज़े से मैं घर से जल्दी निकली थी लेकिन आपकी कैब बहुत ज़्यादा लेट आ रही है औ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना है जिस में जाने में भी बहुत समय लगेगा लेकिन आप की कैब अभी तक नहीं आई है कैब ड्रायभर को भी मैंने फ़ोन किया था वो बता तो रहे हैं कि बहुत पास में है लेकिन उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और आप का कैब ड्रायभर भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है अच्छे से चीज़ों को नहीं बता रहा है कि वो कहाँ है फिलहाल कहाँ है और उसको कितना समय लग चूक लग सकता है मुझे बहुत ज़्या दा देरी हो रही है मैंने इस लिए बहुत जल्दी कैब बूक की ती लेकिन वो अभी तक नहीं आई है ऐसा होता नहीं है कि हम बहुत टाइम पहले मैंने इस लिए बूक की थी इससे टाइम पर आ जाए और ज़्यादातर वो जो ओला कैब होती हैं वो हर पाँच दस मिनट में आ जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना टैम नहीं लेते लेकिन जो कैब मैंने बूक की है वो ड्राईभर भी एभेलेबल नहीं हैं वो समय पर फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और ना अगर उठा भी रहा है तो अच्छे से बात नहीं कर रहा है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मैंने उसको पूछा भी कि भैया आप कहाँ हो तो कुछ नहीं बता रहा कि कितना समय लग सकता है कितना नहीं लग सकता है आप ये ग़लत बात है और आप के ड्रायवर्स को बिल्कुल मैनर्स नहीं है उन्हें बात करने का तरीक़ा नहीं आता आप ने ऐसे ड्रायवर रख रखे हैं जो समय पर नहीं आ सकते हैं औ फिर आप उन हम उनको राइड दे देते हैं अब हमें इस वजह से हम लेट हो रहे हैं हम इस ज़िम्मेदारी इसकी कौन लेगा हमारी मीटिंग छूट जाएगी हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे हमरा तो लौस हो जाएगा इस कुछ ड्रायवर तो आ जाते हैं लेकिन ये बहुत बुरा है आप हम मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि आप इस ड्रायवर को थोड़ा और देखें आप इस पर आप ध्यान दें कि अगली बार ऐसा ना हो मैं तो बहुत ज़यादा लेट हो चुकी हूँ इस लिए मैं इस राइड को रद्द कर रही हूँ इसको कैंसिल कर रही हूँ धन्यवाद